सौर मण्डल मे मूल रूपसे आठटा ग्रह अछि पहिले नओटा रहै जेकरा कि प्लूटोके बाहर निकालि देलक तऽ हुनकाके बाद जे छै आब आठटा ही ग्रह बचल अछि जेना बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण वरुण बचल अछि आब जे छै आकाशीय पिण्ड के घटना कि बाद मे मूल रूपसे दिग्वे थ्योरी जे दलकै रऽ हुनका से ही ई बात के प्रमाणित भऽ गेलै कि जे छै आकाशीय पिण्डके विकास जे छै एक जे छै खगोलिया विकास के खोलै छै आ हुनकासँ ही जे छै मूल रूपसँ कहल जाइ तऽ जे छै कहि सकै छियै कि ब्रह्माण्ड के जे बिकास भेलै हुनका ले जे सभसँ उत्तम थ्योरी मानल गेलै जेकि ए बी जॉर्ज लेमेन देयर के द्वारा देल गेल रहै बिग बैंग थ्योरी हुनका से हि जे छै आकाशीय पिण्ड के बिकास के बारे मे आसानीसँ समझै के माध्यम मिललै आ हुनका ले कऽ ही हम कहि सकै छियै कि आकाश के अलग अलग पैमाना कऽ हमरा सभ अध्ययन केलियै इम्हरो देखियौ कहाँ हम भारत देश के वैज्ञानिक सभ जे छै चन्द्रयान थ्री लाँच केने छै आ हुनका के माध्यमसँ जे छै ओकरासँ जे छै हमरा अहाँके ई फाइदा मिलतै केओ हमरा भइया चन्द्रमा पर जीबन सम्भव छै कि नहि छै किएकि इसरो जे छै दक्षिणी ध्रुव पर भेजल गेले छै ताहि लेकऽ हमरा सभ कहि सकै छियै कि कारण जे छै ब्यबहार मे अध्ययन ई लएकऽ हमरा सभ करबै ताकि मानि लिअ काल्हि चलि कऽ पृथ्वी पर जखन आदमीके लोड बढ़ि जेतै तऽ कतौ नहि कतौ दोसर जगह चाही ने यौ रहऽ के तऽ हुनका लएकऽ जे छै आकाशीय पिण्ड के अध्ययन नहि करबै तऽ हमरा ई पता नहि चलतै कि भाइ कतऽ रहि सकै छै इन्सान भविष्य मे जे केलकै ताहि लएकऽ आकाशीय पिण्ड के अध्ययन बहुत जरूरी अछि आ हुनका प्रति जे छै हमर देशके सँ बैज्ञानिक सभ जे काज कऽ रहल अछि हम ओकरा अपन दिलसँ शुक्रिया अदा करै छियै ताकि ओ आगू एहने काम करै ताकि आबै बला भविष्य सुरक्षित हाथ मे चलि जाइ जय हिन्द